नाच सहानुभुती निर्माण करता तशें नाचांतल्यान अभिव्यक्त बरे रितीन जावं येता नाच ताण लेगीत कमी करता त्यान भायर रगताचो दाब उणो करता वजन कमी करपाक नाच मदत करता